میں اپنے خالی وقت میں یا پھر وقت نکال کے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے جب بھی میں ریلز یا شارٹس دیکھنے بیٹھتی ہوں ویسے تو میں یوٹیوب پہ شارٹس زیادہ دیکھتی ہوں بٹ مجھے انسٹاگرام کی ریلز بھی بہت زیادہ پسند ہیں اور میں انہیں کافی دیکھتی ہوں جس میں ایک جو ڈانسنگ کی ویڈیوز آتی ہیں اس میں ویسے تو میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی ڈانسنگ میں بٹ جب بھی میرے کوئی فیور ڈانسر جیسے کہ پربھو دیوا یا مائیکل جیکسن یا اور بھی کوئی مطلب جو اچھا ڈانس کر لیتے ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں تو میں ضرور دیکھتی ہوں اور مجھے ریلس دیکھنا کافی اچھا لگتا ہے اسپیشل بچے جو ڈانسنگ کرتے ہیں وہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے ان کا کونٹینٹ اچھا لگتا ہے جو کلاسکل ڈانسنگ ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی لگتی ہے وہ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں مائنڈ بلوئنگ بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں مجھے ریلس اتنا کافی پسند ہے اور ڈانسنگ کی تو ضروری